जी नमस्कार बोलिए अरे इसमें डरने की क्या बात है ओसने देखिए बताते हैं इसमें करना है क्या है आपको एक अपना आधार कार्ड लेना है ठीक है आधार कार्ड अपने पॉकेट में ले लेना है और और उसके बाद जाना है एक पर्ची मिलेगा आपको वोटिंग का पहचान पत्र की एक पर्ची मिलती है वहाँ आए निर्वाचन आयोग से ठीक है वोट डालने की पर्ची मिलती है तो उस पर्ची को अपने साथ में लेते जाइएगा ठीक है तो जैसे आप लेते जाइएगा पर्ची तो वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा देखिएगा अगला दीजिएगा तो वह पहले रेजिस्टर निकालेगा आपका नाम मिलाएगा आपका नाम मिल जाएगा तो क्या करेगा फ़िर वह साइन करेगा साइन करके फ़िर आगे भेजेगा ठीक है जैसे ही आगे भेजेगा ठीक है और वहाँ भी आपको चेक किया जाएगा निर्वाचन आयोग की पर्ची लिस्ट देखने के बाद वह आगे रजिस्टर चेक करेगा और चेक करने के बाद फ़िर आपको आगे भेजेगा आगे भेजने के बाद एक ऊँगली पर नहीं काला सा निशान देता है ठीक है ऊँगली पर एक काला सा आपको निशान देगा और उस निशान को लेकर आप अंदर जाइएगा ना तब उसके अंदर एक ई वी एम लगा रहता है ठीक है ई वी ई वी एम समझती हैं आप हाँ तो इ वी एम आपको लगा रहेगा तो उसमें आप जाइएगा तो आप अपने अनुसार आपको जो पसंद है जो आपको मतलब जिसको आप देना चाहते हैं वोट तो उसके आगे जाकर आप क्लिक कर सकती हैं तब आप का मतदान हो जाएगा ठीक है तो इसमें आपको डरने की क्या बात है और कुछ प्रॉब्लम है बोलिए यही जानना था अरे देखिए जाइएगा तो पहले आपको तो मान लीजिए आपका नाम आया है अथी में आइ में ने चुनाव पर्चा यह जब मतगणना में नाम होगा हाँ अच्छा तो वहाँ एक पर्ची मिली आपको हाँ पर्ची मिली है उसमें आपका नाम पूरा ब्योरा लिखा होगा ठीक है कोई कह रहे पूरा ब्योरा लिखा हुआ है अच्छा हाँ तो ठीक तो है मान लीजिए जो कल वोटिंग है ही कल वोटिंग है तो जाइएगा ठीक है तो रखते हैं ठीक है आराम से फ़िर कल आराम जाइए वोटिंग कीजिए रखते हैं